हेलो हेलो हांजी हा हा जय झूलेलाल बाबा बे॒ड़ा ई पार हा राजा एजेंसी जो नंबरु आहे ना इहो राजा ट्रेवल एजेंसी बरोबर न हा मूंखे उहे मां गुगल तां सर्च वेठो कयां त मूंखे तव्हांजो नंबर इहो गुगल मां मिलियो छा आहे हाणे ॿारनि खे ॿ ॾींहं सम्झो छुट्टी आहे स्कूल मां त मां कुझु प्लान थो कयां साईं कुझु नियर बाए असां काई जॻहि ते भाइ घुमणु वञूं त तव्हां वटि कुझु पेकेज हीअं अवेलेबिल आहिनि ऐं नियर बाए सम्झो असां बोम्बे जे जीअं वेझो बि हुजे भई सुख सां छा आहे बरसाति जो टाइम आहे असां रहंदा आहियूं उल्हासनगर अछा त मेथारान में कहिड़ियूं कहिड़ियूं पोइंटूं आहिनि भई कीअं कीअं घुमी सघिजे थो कीअं फै़सेलिटी आहे बरोबर बरोबर बिल्कुल त नंढी नंढी ट्रेन जी टिकेट सवलाईअ सां मिली वेंदी आहे हले हले सुठी ॻाल्ह आहे वाह वाह ऐं हुते अछा अछा सम्झो माथेरान लहिणु खां पोइ भई हुते रहिणु जी व्यवस्था कहिड़ा कहिड़ा हा हा अछा होटल में खाधो पीतो सुठो आहे वाह वाह वाह वाह वाह ऐं वधीक महांगी बि त महांगी त कोन्हे न अछा अछा माना हाणे हरू हरू महांगा न आहिनि जी जी ऐं हिते पोइंटियूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं इन घुमणु लाइ माथेरान में जीअं मां त गूगल ते जीअं सर्च कयो जीअं मूंखे हू ॾेखारे पियो सनराइज़ सनसेट ऐं मंकी पोइंट एको पोइंट इहे सभु पोइंटूं घुमाइंदा न अछा अछा अछा माना रहणु जो ऐं माना ट्रेन जो बंदोबस्त तां करे डींदव अछा अछा ठीकु ठीकु अछा अछा सही सही सही बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया माना इहो माथेरान सही थी वेंदो हिकदमि घुमणु लाइ बरो बरोबर हा असां हितां उल्हास खां सम्झो नेरल नेरल खां पोइ नंढी ट्रेन बिल्कुल बिल्कुल ऐं माथेरान ते सम्झो लही करे पोइ हुते कॉन्टैक्ट कीअं कजे तव्हांखे अछा अछा त पोइ माना कुझु फ़ोन करणी पवंदी उन खे या हुन जो कुझु नंबर ॾींदव हा हा बिल्कुल हा जीअं छा आहे त सहुलियत थींदी न हिकु बि॒ए खे ॾिसो ॻोल्हणु में कोइ दिक्कत न थिए न हा बस बस सुठे नमूने जी जी हले हले सुठी ॻाल्ह आहे हिकदमि तव्हां सां ॻाल्हाए करे जाम सुठो लॻो हा हा वाह वाह वाह वाह वाह वाह सुठो सुठो

हा हा हा सुठो सुठो वाह वाह वाह वाह वाह वाह माने वेझे हिकदमि सुठे नमूने मिली वेंदो वाह वाह वाह सुठो सुठो सुठो वाह वाह वाह सुठो सुठो

वाह वाह वाह वाह सुठो सुठो माना ॿार खूब इंजोय कंदा सुठे नमूने वाह वाह वाह वाह बढ़िया बढ़िया माना ऑल इन वन आहे सुठो सुठो हा हा हा माना बोर बिल्कुल बि न थींदा से चवणु जो मतिलब इएं आहे सही सही हा हा बिल्कुल बरसाति जी सीज़न जे करे वाह वाह वाह वाह सुठो सुठो सुठो हा न त हिन जी पेमेंट मां तांखे जी पे रस्ते करे छॾींदुसि ठीकु आहे न हा बिल्कुल बिल्कुल हिकदमि तारीख़ हीअ बुक करे छॾियो हा हा बिल्कुल

हा बिल्कुल मां डिटेल तव्हां खे मोकिलियांव थो वॉट्सअप रस्ते ज़रूर ज़रूर ज़रूर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हले हले बढ़िया ॾाढो सुठो लॻो जरूर जरूर जरूर सां ॻाल्हाए करे हा हा हा हा हा ज़रूर ज़रूर फोटो वैरिफिकेशन ज़रूरी आहे हा बिल्कुल बिल्कुल इहे ज़रूरी ॻाल्हियूं आहिनि सही सही सही बिल्कुल हले हले बाक़ी हिकदमि बढ़िया मूंखे ॾाढो सुठो लॻो त मुंहिंजो ही टूअर ॾाढो सुठो रहंदो तव्हां सां ॻाल्हाए ॾाढी ख़ुशी थी जय झूलेलाल